आंनि ब्राइडल प्रडाक्ट आनो जाहैबाय हिनजाव गोदाननि देलायग्रा मुवा एबा गानग्रा जोमग्रा हिनजाव गोदानफोरा देलायो समायनो थाखायसो गानो जोमो मोजां नुनो थाखायसो नाथाय आं हिनजाव गोदाननो मोनसे सेमि पाट सेथ नि दख'ना गोजा खालार नि अरदार खालामनानै गानहोदोंमोन नाथाय बे दख'नाया गाननो थाखाय एसेबो मोजां सुट जायासै हिनजाव गोदाननो एसेबो मोजां मोनासै आङो मानो होमबा बे दख'नाया लिमोननानैनो थाबथाया गानबाबो जाया बा गानबाबो मोजाङैखौनो जिआनो थाबथायासै बिनि थाखायनो आङो बे सेमि पाटनि सेट दखना रेड खालार निखौ मोजां मोनाखै बा साबजानाय मोनाखै बेखौ बायफ्लानानै आं गोसोआव गिलथि फिल खालामदों